जॾहिं मां पहिरीं ठाणे मे रहंदी हुयमि त ठाणे में एतिरो कुझु हुओ ई न राशन जी दुकान बि जामु परे परे हुई पर जॾहिं मां हाणे ॾिसां थी त ठाणे में वॾी वॾी बिल्डिंगियूं पइजी वयूं आहिनि बिल्डिंग जे हेठां मस्तु मस्तु गार्डेन बणिजी वया आहिनि राशन जा दुकान नाश्ते जा दुकान हर सहुलियतूं हाणे हुते थी वई आहिनि